हाँ मैं लेकिन इसके बारे में आप कुछ कुछ बताइए दो एल आइ सी क्या है तो मैं जमा करूँगा इसमें हाँ मतलब मतलब इसमें तो जमा करेंगे तो दस साल में दुगना पैसा हो जाएगा हाँ तो यह ठीक है लेकिन मुझे अभी कितना देना पड़ेगा तो हाँ तो ठीक है आप जितना जल्दी हो सके उतना मेये घर पर आ जाइए हम पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे नहीं घर पर ही होगा तो आप आइए और इसमें मेरे को मतलब एक पॉलिसी चाहिए तो एक पॉलिसी आप दे दीजिएगा ठीक तो क्या हाँ तो ठीक है कितना लेकिन कितने साल तक करना पड़ेगा यह सब हाँ और ठीक है तो लास्ट में दस साल के बाद कितना रिटर्न हो जाएगा दस लाख

ओह तो आप घर पर आ जाइए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हाँ तो यह सब यह रखेंगे आप अपनी एल आइ सी का फॉर्म ले कर आइएगा और उस पर सब की डिटेल आप ले लीजिएगा मेरे से और मेरी एक पॉलिसी कर दीजिएगा

फिर मिलते हैं आप जब आइएगा तो कॉल करिएगा मेरे को